मां सिलाई जा सभु कम करे करे सघंदी आहियां पर मूंखे हिकु इअ तकलीफ़ु थींदी आहे जो मूंखे भर्थु बि ईंदो आहे हथ जो सभु कंदी आहियां पर मशीन जो भर्थु जेको आहे सो मूंखे न ईंदो आहे उहो मूंखे मन में जामु थींदो आहे त मां सिखां उनजे बारे में भई मां वञां किथे उते सिखी अचां ऐं तंहिंखां पोइ माना मूंखे जामु जामु पेटर्नूं जेके बि ॾेखारींदो आहे मां सुबी सघंदी आहियां भई जेके फोटो खणी ईंदा आहिनि मां सुबी सघंदी आहियां